हमरा जे सबसँ बढ़िआँ जे खेल लागैए ओ किरकेट अइ मेन ई नहि छै जे भारतमे बहुत ज्यादा देखल जाइ छै किरकेट तेँ हमरा पसन्द अइ एहिमे बहुत ज्यादा दौड़ैलए पड़ै छै भागैलए पड़ै छै आओर खेलैलए पड़ै छै समझैलए पड़ै छै सबसँ पहिने जे सामनेवला की कहि रहल छै खेल नीति आओर खेल व्यवहारके भी बहुत ज्यादा एहिमे चर्चा होइ छै सबसँ बढ़िआँ लागैए जे एहिमे बहुत ज्यादा दौड़ैलए पड़ै छै जाहिमे कनिएटा नहि बहुत ज्यादा ही दौड़ैलए पड़ै छै जखनसँ अहाँ खेल शुरू करबै आओर जखन तक खेल खतम करबै तखन तक दौड़ैलए पड़ै छै दुनूके कि नाम छिकै हमसब जे गाममे खेलै छिए तऽ एक एक दिशा नहि दुनू दिशा फील्डिङ्ग करैलए पड़ैए हमरासबके तऽ एहिलए हमरा सबसँ बढ़िआँ किरके किरकेटे लागैए